नैबियो मोनसे आंनि बेग आङो जोबोद फसायनानै बायदोंमोन बेंथल बाजारनिफ्राय दा बे बेगना ओरैबायदि आंनि थाखाय गाज्रि जाबाय ना फिथायानो थिख ना सेनानो थिख ना माबा मोनसे सोजायो बेफोरबायदि आरोखि माने आङो कालारखौ ओरैबायदि फसायनानै लादों बे कालारानो जाहैबाय ब्राउन कालारमोन मै कालार आङो ब्राउन कालारखौ जोबोद मोजां मोनो दा बिफोरबायदि जाबाय आरो बिनिखायनो आं दुखु मोन्दों